गुजरात में मनोरंजन जा तरीक़ा घणा ई आहिनि हिकु मूंखे तरीक़ो मनोरंजन जो नवरात्री में गरबो आहे गुजरात रांदियुनि ऐं मनोरंजन जो स्वस्थ कल्याण करण जो उत्साह करण जे रूप में कमु कंदो आहे गुजरात में टूर्नामेंट जा बि बंदोबस्तु कंदा आहिनि क्रिकेट संग जा बि बंदोबस्तु कंदा आहिनि और गुजरात जी जो उद्देश्य आहे शक्तिशाली ठाहिणु ऐं रांदियुनि रांदियुनि जे करे शक्तिशाली ट्राए कस रांदियूं करे समाज में हिकिड़ो बदलाव करण जो आहे ऐं आई पी एल मैच जो बि बंदोबस्तु कंदा आहिनि गुजरात में रांदियुनि जो हिकु नईं रौशनी मिलंदी आहे रांदियुनि जे करे हिकु नईं रौशनी मिलंदी आहे गुजरात में अहमदाबाद में कंकरा तालाब में उते मनोरंजन जा घणा ई साधन आहिनि ऐं ट्रेन जी सवारी आहे ॿेड़ीअ जी सवारी आहे चिड़िया घरु आहे उत क़ानून संग्रहालय आहे सभु अलॻि अलॻि तरीक़ा आहिनि कंकरा तालाब में बि ॿेड़ीअ जो सैर कंदा आहिनि ऐं सॼो सुठो नज़ारो ॾिसण में ईंदो आहे ईअं अलॻि अलॻि संगीत जा ऐं प्रोग्राम बि कंदा ऐं रंगमंच अलॻि अलॻि केंद्र ठहियलु आहिनि अंबर सिनेमा हिकु सुठी ठहियलु आहे जिते सुठियूं सुठियूं फिल्म लॻंदियूं आहिनि नंढा वॾा ॿार सभु ॾिसंदा आहिनि मतिलबु गुजरात में मनोरंजन जामु तरीक़ा आहिनि